जॾहिं मां नंढी हुअसि त मां ॿाराणी ड्रॉइंग जी किताबुनि में चित्र ॾिसी ॾाढी ख़ुशि थींदी हुअसि पोइ मां पंहिंजियुनि साहेड़ियुनि ऐं पंहिंजे आर्ट टीचर जी ड्रॉइंग ॾिसी मुंहिंजे बि मन में ड्रॉइंग करण जी रुचि जागृत थी ऐं धीरे धीरे मुंहिंजी ड्रॉइंग ऐं पेंटिंग में रुचि वधंदी वई मूंखे पेंसिल स्केचिंग ऐं ऑयल पेंटिंग ॾाढी वणंदी हुई वणंदी हुई मनु मुंहिंजो मनपसंदि कलाकारु राजा रवि वर्मा आहे ऐं एम एफ हुसैन आहे